पशुके बहुत लगाव रहै छै यहाँ सभके रखै छनि लगाव सभके रखै छियनि पोसै छियनि गायकेँ भी बढ़िआँसँ पोसै छियनि कुत्ताकेँ भी बढ़िआँसँ रखै छियनि पोसै छियनि हुनका नाम रखै छियनि तोता तोतोकेँ पोसै छियनि की कहै छै तो अथि सुग्गाके रखै छियनि सुग्गोकेँ बढ़िआँसँ ओकरा की कहै छै पोसै छियनि ओकरा पढ़बै छियनि बढ़िआँ सीताराम सीताराम पढ़लका खूब बढ़िआँसँ बोलला कुत्ता भी बढ़िआँसँ रहला बढ़िआँ बोलयलहुँ कुत्ता दौड़ल अयलक कुत्ता गाय भी बढ़िआँसँ देह सहलयलहुँ बढ़िआँसँ मूड़ी घोसियाय देलक गाय लक्ष्मी नियर बनल रहला देहमे घुसि गेल कुत्ता भी दौड़ल दौड़ल अयलह बोलयलहुँ टिन्टू आ टिन्टू आ दौड़ल अयलै यहाँ आबि कऽ खड़ा होय गेलह ओकरा फेर खाय लए देलहुँ बढ़िआँसँ खाना खाय लए देलहुँ पूड़ी सबजी देलहुँ खयलकऽ रोटी बिसकुट सभचीज देलहुँ खाय लए खूब खुशीसँ खाय लेलकह फेर देहमे घुसि गेलह बैठ रहलह खड़ा होय कऽ खड़ा होय कऽ नाक देहमे सहलाबै लए कहलकह नाक सहलयलहुँ बढ़िआँसँ देखलहुँ करलहुँ रखलहुँ बढ़िआँसँ बहुत लगाव हइ एजऽ पक्षी पालन बहुत बढ़िआँसँ करते हैं कुत्ताकेँ भी करै छियह बढ़िआँसँ खूब कुत्ताकेँ भी बढ़िआँसँ रखै छियह गायके भी बढ़िआँसँ रखै छियनि सभके पा पालन खूब बढ़िआँसँ रखलहुँ करलहुँ खिअयलहुँ पिअयलहुँ बढ़िआँसँ सेवा सत्कार सभचीज कयलहुँ कुत्तोकेँ नहयलहुँ सुनयलहुँ साबुन घँसि शैम्पू घँसि घँसि कऽ बढ़िआँसँ नहाय सुनाय देलहुँ खूब बढ़िआँसँ बैठाय देलहुँ गायके भी सेवा कयलहुँ कबूतरकेँ भी सेवा कयलहुँ बढ़िआँसँ रखलहुँ घर बनाय कऽ सुग्गाकेँ भी बढ़िआँसँ पिंजरामे बन्द कए कऽ रखलहुँ ओहिमे बोललक सीताराम सीताराम कयलकह आ सीताराम बोललह बढ़िआँ बहुत लगाव हइ एहि सभसँ